हाँ नमस्ते हाँ आपके पास कार है कौन कौन सी कार हैं आपका नाम बता सकती हैं ठीक है हमें कहीं घूमने जाना था आप ही आ जाइए अरे हमें बहुत दूर दूर तक जाना है बनारस इलाहाबाद गाजीपुर बनारस नहीं रुकेंगे कहीं व्यवस्था उवस्था हो तो बताइए कहीं होटल उतल होगा तो वहीं रुकेंगे घूमेंगे पहले बनारस जाएंगे फिर वहाँ से हो के जाएंगे प्रयागराज नहीं हम अकेले ही जाएंगे बच्चे वच्चे उतना दूर कहाँ से जाएंगे हाँ तो कार कब तक लेकर आएंगे आप हाँ उतना दूर जाना है तो सुबह जाएंगे तभी न जल्दी पहुँचेंगे नहीं तो रास्ते में हीं रात हो गई तो इधर कौन रुकेंगे हाँ तो सुबह सात सात आठ बजे आ जाइएगा अब नहीं जाएंगे वहाँ पर रात हो जाएगी तो रुकना ही पड़ेगा रात भर रुकेंगे फिर सुबह कहीं दूसरी जगह घूमने के लिए जाएंगे अब जाएंगे तो घूमेंगे ही न उसी तरह तो रहेंगे नहीं हाँ हाँ कार टाइम से लेकर आएंगे तभी न जा पाएंगे ठीक है कार को अच्छे से दिखवा लीजिएगा कहीं कुछ कोई गड़बड़ी तो नहीं न है

ठीक है अच्छे से दिखवा लीजिएगा ठीक है नमस्ते